आमची मातृभाशा म्हणचे कोंकणी आमच्या गोंयां सगळे लोक कोंकणीचो भाशेचो वापर करता आमच्या कोंकणी भाशेंत वेग वेगळ्यो म्हणी आसात जशें की म्हाजी आवडची म्हण म्हणजे अती थंय माती आनी ओपारीय आसात